कालचो काळ वेगळो आशिल्लो पूण आतां एक नवी नवी टॅक्नोलॉजी आयल्या आनी त्या टॅक्नोलॉजीच्या कारणान कितलेशेच म्हणजे बसी खातीर गाडयां खातीर आमी विमानाची टिकीट घेवपा खातीर आमकां ऑफिसांनी वचून बूक करपाची गरज ना आमी घरा बसून ऑनलायन ह्यो टिकेटी बूक करपाक शकता तशी एप्लिकेशनाय आयल्या ह्या सगळ्या गजाली खातीर हो सोंपो उपाय तयार जाला आतां जेन्ना आमी कसले बुकींग करपाक वयता गाडयेचें जावं रेल्वेचें जावं हाचे विमानाचे तेज्या वेळार आमकां टायम खूब वेस्ट जाता आनी थंय वचून फट्ट म्हणजे आतां जर हांवें ठरयलें म्हाका टिकेट करपाक जाय हांव त्या जाग्यार वचून करता म्हणसर म्हाका उशीर जाता पूण तूं जर ऑनलायन बूक करता आसत जाल्यार तुका इमिजियेट कळटा तुका स्थिती कळटा कितल्यो टिकेटी गेल्या कितल्यो एवेलेबल आसा कितल्यो मेळपाक शकतलो कितल्यो मेळपाक शकच्यो ना हे सगळें मेळप आतां खूब बरें जाला आनी ह्या खातीर हो जो उद्देग आसा पय तो सोंपो जाला सुटसुटीत जाला आदल्या काळार लोकांक बसीच्यो टिकेटी खपोवपा खातीर ऑफिसा ओपन करची पडटाली किंवां लोक टिकेटी घेवन भोंवताले खोपाोपा खातीर पूण आतां ती ना हे सगळे नवे टॅक्नोलॉजीचे खरें म्हटल्यार वरदान नवे तंत्रगिज्ञानाचे योगदान हे आनी तशेंच आमकां जायत्यो गजाली आतां म्हणजे समजा पर्मिशनाक कसले ऑनलायन जर आमकां पर्मिशन घेवपाक जाय इवन आरटीओचे तुका जर लाय ड्रायवींग लायसन्स काडपाक जाय जाल्यार ती सुद्दां संदी आतां इल्ली इल्ली करून उपलब्ध जायत येता आमकां बाकीची कसली म्हणजे आमकां घराचो जर हाव हावस टेक्स भरपाक जाय जाल्यार तुका तुज्यान ऑनलायन करूं येता तुका वन फोटीन एक चवदाचो उतारो जर तुका जाय जाल्यार तोय सुद्दां ऑनलायन मेळटा अशें तरेन खुबश्यो गजाली आमकां ऑनलायन मेळिल्ल्या कारणान आमचे आमचे जीण सोंपी केल्या ह्या तंत्रगिन्यान हे तंत्रज्ञानान फक्त जिणूच सोंपी करूं ना जाल्यार जिवन आमचे फास्ट करून दवरला स्पिडी केलां कारण आमी एका जाग्यान दुसऱ्या जाग्यार करूंक वता आमच्या घरा बसल्या बसल्या आमच्यानी हें ऑनलायन करूं येता आनी त्या खातीर आमकां वेळ मेळटा आमकां वेळ आनी कितें तरी आमचो तो वेळ आसा तो खंय तरी दुसरे कडेन उपलब्ध करपाक मेळटा अशें तरेन तंत्रगिन्यान आमच्या लायफान खूब म्हणजे खूब म्हत्वाचो भाग घेता आतां ह्या युगान जर तंत्रगिन्यान आमकां संवय जाले ते तंत्रगिन्यान समजा ना जाले जाल्यार आमकां खूब आडखळ येता सादी उदाहरण दितलो जाल्या आमकां लायटीची इतली संवय जाल्या समजा जर लायट वचना जाल्यार आमी पॅरलायज जाल्ल्या भशेन जाता म्हणजे लायट गेली जाल्या फोनाचे इंटरनेट बंद जाता मोबायल चलना जाता लायटी खातीर कंम्प्युटर बंद जाता ह्यो सगळ्यो गजाली आसा पय त्यो टॅक्नोलॉजी खातीरूच ह्यो आमच्यो सगळ्यो गजाली जाल्या कसली एड सुद्दां करतलो जाल्यार आमकां पेपराक दिवपाची गरज ना आमकां सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान तें करपाक मेळटा ही टॅक्नोलॉजीची हे वरदान आमकां हें तंत्रज्ञानाचे वरदान आसा आनी आयज मनीस तंत्रगिन्यान जर फिशाल जालो पारंगत जालो एक्सपर्ट जालो जाल्यार तो आपलो धंदो किंवां आपले जे काम करता ते सोपे करूं येता धंदो वाडोवंक शकता अशें तरेन तंत्रगिन्यान हे आमच्या खातीर खूब खूब आनी खूब वरदान अशें ठरलां